देव हो एक श्रेष्ट आसता आनी दैवत अशे आमी मानतात तेजे नंतर जर कोण जर आसा जर जायत जाल्यार तो धर्मगुरू अशी व्यक्ती जी व्यक्ती आमकां आपले आचरण आपल्यान मनुष्य म्हणून किंवां आपली धर्माची संस्कृती टिकोवपा खातीर जांव त्या निमतान आपल्यान कशें रावप कशें पध्दतीन तेजे बरें इफॅक्ट स्वताक ते आप आपल्यान तें स्वताक आचरीत करप आनी दुसऱ्यांक घडोवप हे जे मार्गदर्शन करता तेका धर्मगुरू म्हणटा म्हणटात सो एखादी धर्मगूरु म्हणजे एकाच धर्माचो खंयचो तरी एक धर्मगुरू हो म्हाजो धर्मगुरू अशें म्हणूंक शकनात कारण प्रत्येक धर्माक धर्मगुरू आसात आनी प्रत्येक धर्मांतल्यान त्या त्या धर्मा खातीर त्या त्या लोकां खातीर तेंचे जनते खातीर ते ते धर्मगुरू काम करीत आसात खुबशें धर्मगुरू अशें आसात जे सतत म्हणजे तेंचे कार्यच अशें आसा की ही मानव मानव जात ही पृथ्वी ही घडोवपा खातीर ह्या मानवतेक श्रेष्ठ करपा खातीर ते काम करता आसतात पण काहीं धर्मगुरू अशेंय आसतात जे डिस्ट्रेक्ट करतात

वागत आसतात इतरांक घेनात किंवां इतरांक मार्गदर्शन करनात अशें पध्दतीचेयी आसता फक्त तेंकां धर्मगुरू म्हणप का ना हो एक मोठ्ठो चर्चेचो विशय आसा आता तेंचे कडच्यान शिकलो फॉर ऍग्जांपल आमी जर हिंदू धर्माच्या बाबतींत जर विचार जर केलो जायत जाल्या हिंदू धर्माची जी संस्कृती आसा ते कल्चर फॉर ऍग्जांपल आमी आरती म्हणा किंवां देवाची पूजा म्हणात तिळसांजचे सांजचे वेळार एक वात लावप म्हणा किंवां एक उदबत्ती लावप किंवां एक संत आमी शुभंकरोती जावूं ही देवाची प्रार्थना सकाळची सांजची म्हणप एक स्वताक एक वेगळेपणाचो एक मन शांत जावप जावं एक आपले आचरण बरें जावप अश्या पध्दतींतल्यान हिंदू धर्माचे धर्मगुरू जे वता आता जर आमी क्रिस्ती धर्म जर धरलो जर जायत जेका आमी पाद्री म्हणटात तेंची म्हाका एक गजाल खूब आवडली ती म्हणजे शिस्तबद्द म्हणजे चर्चींत वता आसतना समजा देवा खातीर आसूंदी किंवां मरणा खातीर आसूंदी वता आसतना तेंका कोण सांगना की तुमी लायनीन वचा पूण तेंचे ठरले चर्चींत वचपाचे की तें लायनीनच वचपाचें ही म्हाका गजाल तेंची खूब म्हणजे खूब आवडली खूब खूब आवडली सो तेंचे कडच्यान हांव ती शिस्त शिकलो त्या शिस्तिक जेका आमी आनी सगळ्यांनी ती शिस्त शिकपाची गरज बी आसा आता ईमाम ईमामाक जर आमी जर विचार जर केलो जर जायत ईमाम जाल्यार आमी म्हणटात की देव हो निराकार आसा आमचे हिंदू धर्मांत म्हणटात की देव निराकार आसा देवाचे देवाक रूप ना ह्या ऍंगलातल्यान जर गेले जर जायत जाल्यार आमी आमी मशीदीचो विचार जर केलो जर जायत जाल्यार तांच्या देवाचो फोटो ना मागीर ते फक्त एक इमॅजीन करुनूच प्रे करतात म्हण्यार खंय ना खंय तरी हिंदू धर्माच्या ह्या विधानाक म्हणजे देवाक रूप ना देवाक खूब देव देव निराकार आसा हांगाय आसा जळी थळी सगळ्याक देव आसा फक्त देवळांकत ना हे जर घेतली जर जायत जाल्यार आ ईमाम जे सांगता मुस्लीम धर्म जो सांगता त्याका खंय ना खंय तरी हे रिलेशन आसा त्या खातीर ह्या सगळ्या गोष्टींचो मनुष्य म्हणून प्रत्येकाक विचार करपाची गरज आसा सो धर्मगुरू म्हणजे ह्या सगळ्या धर्मांतल्या धर्मगुरू कडच्यान हांव ह्यो गोष्टी शिकलो तशें आमचे आनीकय धर्म आसात पूण त्या काहीं धर्मांचे परिचीत म्हणजे हांव परिचीत आसा तो ह्या इतल्याच हेजे कडेन आसा ऍट प्रेजेंट म्हणजे तेजे नंतर आमचे सीख आसात जावूं पारसी आसात अशें खूब खूब धर्म आमच्या हिंदूस्थानांत आसात सो ह्या धर्मगुरू कडच्यान ह्यो हांव बऱ्यो गोष्टी शिकलो